जी केर था ॻाल्हायो अछा तव्हां वटि दादा छा लकड़ी जा वापारी आहियो तव्हां अछा त दादा मूंखे तव्हांजो नम्बर ॿाहिरां मिलियो किथा की असांजा पंहिंजा सिंधी भाउ आहिनि जेको लकड़ी जो कमु कंदा आहिनि अछा दादा पाण वटि लकड़ी सॼियूं मिलनि साखू सागौन शीशम हा मलेशियन साखू हा अरे बाप रे इहा त हा शीशम त हाणे ख़ैरि कढाइण बंदि थी वियूं आहिनि त शीशम मिलंदी बि न मार्केट में आहे छा दादा मूंखे शीशम जो मंदरु ठाहिराइणो आहे शीशम जो मूंखे अलाए हिकु डिमांड आई आहे की मूंखे हीअं त माण्हू साखू जा सागवान जा सा सागवान जा त वधीक ठाहिराया आहिनि लेकिन मूंखे शीशम जी लकड़ी जो मंदरु ठाहिराइणो आहे मज़बूत हूंदो आहे ऐं उन में कॾहिं घुन दीमक न लॻंदी आहे त उहो तव्हां वटि अथव दादा पंजुवीह फूट बि आहे न दादा ख़ूबु आहे मुंहिंजे लाइ मंदरु

अछा ठीकु आहे जेकी बि अथव हाणे वेस्टेज हटाए करे मुंहिंजो मुंहिंजे मूंखे मूंखे लॻंदो आहे मुंहिंजो पंद्रहं फीट में कमु मुंहिंजो हली वेंदो कम थी वेंदो त दादा छा छा छा रुपए मूंखे तव्हांखे अघु ॾींदव छा रुपए क्यूबिक फीट आहे हिन जो अघु साढी छह हज़ार रुपया घन फीट आहे जेको घन फीट में छह साढी छह हज़ार आहे अछा त दादा त दादा साइज़ कहिड़ी पई अथव कुझु अथव जानकारी इन में लकड़ी जो साइज़ छा अथव मोटा आहिनि और मोटाई घणी आहे हुन जी अछा त तव्हां मूंखे कटाए करे ॾींदव वेस्टेज अगरि हटाए करे की पूरो कीअं ॾींदव मूंखे माल अच्छा कटाइण जा पैसा न वठंदव मां हा चिराई आरामशीन तां वट लॻियलु अथव न हा त ठीकु आहे पोइ मां पोइ दादा पोइ ईंदोमांव मूंखे तव्हां अछा इहो ॿुधायो त मंदरु ठाहिराए करे तव्हां ॾई सघंदा आहियो न ईअं त दादा मुंहिंजो बि कमु पंहिंजो इन जो ई आहे लकड़ियुन जो मां बि फर्नीचर जो ई कम कयां आ मां बि सभु कुझु ठाहिराया आहे मां वटि बि कस्टमर आहिया उन्हनि खे बि हिकड़ी खपे पई शीशम जी लकड़ी जो मंदरु खपे आहिया मां वटि चङा माइका जा लेमीनेट जा औरि सभु कुझु ठहियलु पिया आहिनि लेकिन खपे उन खे शीशम जो मां चयुमि भइया ठीकु आहे शीशम त हाणे मिले न थी लेकिन तॾहिं बि मां पतो कंदुमि आहिनि असांजा पुराणा दादा जन की हिक ॿ ॼणो त आहे इन लाइ मां तव्हांखे फोन कई त अगरि मूंखे तव्हां कॾहिं ॾींहं कहिड़े पासे दादा तव्हांजी आरा मशीन बिहे अछा सुल्तानपुर रोड ते अथव सुल्तानपुर रोड ते कहिड़ी जाए ते मतिलबु कहिड़ो इलाइक़ो चवाइबो आहे उहो अहिया मां अछा अछा अछा अछा त मां दादा हिकु कमु कंदुमि जेको कस्टमर आहे ग्राहक आहे मां उन खे तव्हां वटि गिनी ईंदोमांव उन जे साम्हूं लकड़ी चिरवाए करे औरि जेको आहे तव्हांजो उन खे ई तव्हां इहे नाप जोक करे करे उन जे नाले ते बिल ठाहे ॾीजोसि पेमेंट मां तव्हांखां उन खां ई ॾिवाईंदोमांव बाक़ी लकड़ी ठा लकड़ी त मां कटाए करे पंहिंजे उन ते खणी ईंदुमि दुकान ते औरि हुते ई मां उन खे ठाहे करे ॿिन चइनि पंजनि ॾींहनि में बढ़िया सां नक्काशी वक्काशी करे करे ठाहे करे ॾींदोमांस त मूंखे तव्हां हिकिड़ो समय ॿुधायो तव्हां कंहिं महिल मांसां गॾु हुते हलंदव या तव्हां हुते हूंदा आहियो या कीअं आहे

अछा हा साइज़ त दादा तव्हां ॿुधायो न पंज फीट लंबा आहिनि पोइ द हा पटा त दादा न हीअ खपदा मूंखे पिलर मैन ठाहिरायणा आहिनि हुननि जो उहो करिणो आहे गुंबद जेको न ठहंदो आहे मथे मंदर जो जेको नक्काशीदार हुओ ठहंदो आहे जी ठीकु आहे ठीकु आहे दादा बढ़िया ॿुधायो जी हा तव्हां ॿुधायो अथव साइज़ तव्हांखे चारि फीट पंज फीट जा आहिनि बोटा बाकी हुते मूंखे जेको सूटेबिल हूंदो उन हिसाब सां मां अची करे हुते नाप हा ओ हा हा ठीकु आहे बढ़िया आहे मां नाप जीअं वठी करे नाप हिकु अनुमान कढी करे ग्राहक खां पुछी करे घणे फीट ताईं खपे मां तव्हां वटि ईंदोमांव सुभाणे पणीअ ताईं फोन करे करे ठीकु आहे राम राम दादा